जीवनमे खेलके महत्व बहुत खेलके खेलसँ शारीरिक विकासके साथ साथ सर्वांगिण विकास होइ छै जैसे बौद्धिक विकास बहुत सारा अथी शारीरिक गतिरोध जे उत्पन्न होलक से सब दूर होलक बहुत सारा विकार तनाव चिन्ता ई सबसँ भी मुक्त होबै खेल एसन चीज है की खेलके माध्यमसँ ही आदमी के जे बहुत आगे तक आदमी बढ़ि सकै छै जैसे अभी खेलके महत्वपूर्ण अन्दाज एहिसँ लगा सकै छी की एगो खेलाड़ी अपना दमपर मतलब पूरे विश्वमे उ अपन नाम अथी प्रचलित कर सकै छै देश राज्य जिला सबके नाम गौरवान्वित कर सकै छै खेलके महत्व अहियेसँ है की राष्ट्रीय आओर अन्तर्राष्ट्रीय अवसरपर बहुत सारा रोजगारसँ लएके प्रसिद्धि पैसा नाम शोहरत सब कुछ कमायल जा सकै छै खेल खेलाड़ियोके लेल शारिरिक गतविधि